پچاس چھ ہزار دو سو نو آٹھ ہزار ایک سو آٹھ نو ہزار پانچ سو چھ دس ہزار دو سو پانچ